ह्या प्रश्नाचेर उलोवपाचें म्हळ्यार म्हाका ही आरक्षण पध्दत सामकी चुकिचीशी दिसता जनरल कॅटेगरीचो भुरगो खुबश्या मार्कांन तो हार्ड ऍफर्ट्स घेवन बरें मार्क्स घेता पूण ताका तो बरें शिक्षण घेवपा पसून वंचीत जाता आतां एसटीच्या भुरग्यांक पळयले जाल्यार तांकां खुबशें रिजर्वेशन आशिल्ल्या कारणान कमी मार्क्स पडल्यार सुद्दां तांकां थंय ऍडमीशन मेळटा पूण जनरल कॅटेगरी ताच्या पसून फिफ्टी पर्सेंनटान सुद्दां हायर वाडिल्ली पर्संनटेज आसल्यार सुद्दां ताका जाय तशे ते शिक्षण डॉक्टर जावपाक वा इंजिनीयर जावपाक तो वंचीत जाता ताजे शिवाय थोडे इकॉनॉमी म्हणून रिजर्वेशन केल्लें आसा पूण हांवें अशें थोडे नोट केल्यात जांचे आवय बापूय दोगी जाण गर्वरमेट सर्वंट आसतात आ पूण तांकां इकॉनॉमी सर्टीफीकेट ही बोगस सर्टीफीकेट लावपाक मेळटा आनी ताका हे इकॉनॉमी सर्टीफीकेट मेळटा पूण जनरल कॅटेगरीचे अशें करून हे थोडे सिट आसात ते रिजर्वेशना खातीर वतात दुसरी गजाल म्हळ्यार सॅलरी जर मिनीस्टरांक ऑलरेडी भितरल्यान पयसो खूब खावपाक मेळटा कितें काम आसा म्हणटगीर ताचे कडेन पयश्यांची पोती घेवन वचची पडटा पूण तेच जर सादो कामगार आसा ताची सॅलरी कितली आसा ती डायरेक्टली दिसता पूण ताचे मंथ वर्साचे इंन् इंक्रीमेंट आसता तो ताका जायना कित्याक गर्वमेंटाचे थोडे रूल्स लागतात आनी ताक मिनीस्टराची सॅलरी लाखान आसता तांकां टॅक्सय बी लागनात आनी एक गजाल सांगपाची म्हळ्यार जर खंयची शिक्षण संस्था मिनीस्टरा कडेन आसात जाल्यार ताका सगल्यो फॅसिलीटी बेगीन जातात आनी ताजे फंडींग बी बेगीन जावन ताजी त्या शाळेची उदरगत जाता आनी तिच्च शिक्षण संस्था जनरल मनशा कडेन आसा आनी ताजी तशी वळख ना आनी तो ऑपोसिट पार्टीचो कॅटेगरी आसा किंवां दुसऱ्या पार्टीक जर तो प्रोत्साहन करतालो असो दिसलो जाल्यार त्या शिक्षण संस्थेचे डॅवेलॉपमँट किंवां उदरगत करपाक हे फुडें सरनात